इसकुल टेक्स्ट बुक बहुत ज्ञान वर्धक अय ई किताब पढ़ला से बच्चा के मानसिक शारिरिक सब जानकारी प्राप्त होइया ई किताब जे सस्ता मे भी मिल रहल अय आओर जितना बड़का इसकुल अय सब इसकुल मे ई किताब जे है पढ़ायल जा रहल अय